दङ हालदै गोथांबो दङ बेखौ आङो पनसाज थाखा किजि हरो बे गलमरिसा दाम गोसाथारहाय बिसथाखा गाहामाव इसेल' मोनो इसेल' हारनो हागोन आरो हालदैआबो बारा गैया एसेल' दं दङ बेबो दं दस थाखा मुथा फानो दस थाखा मुथाल' दङ बेबो बेखौबो लांफैगोन नामा

मुलायाथ' गोरलै गोरलैसो मुला बुनसि जाजाग्रासो औ औ औ दे फान्नायाथ' आलु आरि दं औ आलु दं खुमब्रा दं बहल दं आलुवा फसिस थाखा किजि हाय आंना